एक बार की बात है हम गाँव में रहेते थे अपने दोस्तों के साथ में खेत की तरफ गए हुए थे खेत की बाद एक बहुत बड़ा तालाब था तो वहाँ पर गए तो वहाँ पर बहुत सारे दोस्त कु नहा रहे थे और कुछ दोस्त तैर रहे थे तो खड़े होकर देखने लगे फ़िर गए फ़िर देखे कई बार कई दिन जाते रहे और उन लोगों को तैरते हुए देखते रहे फ़िर हमने सोचा हम भी जो है तैरना सीखेंगे तब जो है एक दोस्त से हमने कहा कि हमको भी तैरना सिखा दो तो एक दिन वह ले गया तालाब के किनारे बैठो पहले देखो हम कैसे तैरते हैं उसके बाद में तुमको सिखाते हैं ओ गया पानी में से तैरने लगा उसको हम देखते रहे बाद में निकलकर वह आया कहा अ चलिए हमारे साथ अब हम तुमको बताते हैं कैसे तैरना है आपने देखा हम कैसे तैर रहे थे उसी तरह से आपको भी करना है तो ओ लेकर गया वहाँ पर कहने लगा पानी के अंदर ले गया फ़िर कहने लगा कि पानी पर लेट जाओ तो मेरा पहले पहले हम पानी पर लेटे तो पहले पहले हमने हाथ चलाना शुरू किया जब हाथ चलाया तो थोड़ा आगे बढ़े लेकिन पैर नहीं ऊपर आ रहे थे तो उसने कहा पैर भी ऊपर करो बहुत तेज़ी से लेटो पानी पर और हाथ पैर दोनों ओ जो है हाथ पर हाथ चलाते चलाना शुरू करो पैर पीछे करके चलाना शुरू करो तो सबसे पहले हमने हाथ चलाना शुरू किया था और ओ बाद में फ़िर पैर चलाना शुरू किया धीरे धीरे धीरे करके आगे थोड़ा थोड़ा बढ़ने लगे एक दिन दो दिन तीन दिन लगातार यदि इस तरह से अभ्यास करते रहे तभी जो है थोड़ा थोड़ा हमको तैरना आने लगा उसके बाद में हम जो है पिता जी के साथ में गए पिता जी थोड़ा ज़्यादा अच्छी तरह से तैर लेते थे वह साथ में लेकर गए वहाँ पर और उन्होंने बताया क्या कि हमारे साथ में तो अपने साथ काफ़ी देर तक हमको सिखाते रहे ए इधर से यदि ए करो इधर से ए करो ऐसे पैर से पैर करो ऐसे पाँव हाथ चलाओ तो तो आप तेज़ी से आगे बढ़ोगे और आपकी साँस भी नहीं फूलेगी और इसी तरह से हम इनके साथ में कई दिन तक तैरना सीखे तैराकी सीखना वह बहुत आसान आसान है लेकिन थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो फ़िर बहुत कठिन लगेगा अगर और डर भी लगता है क्योंकि पानी में जो है ज़्यादा डर लगता है कहीं डूब न जाएँ ओ कहीं कोई जानवर न मिल जाए जो वह आकर काट ले और या कहीं मिट्टी में धंस जाएँ इस प्रकार की कई जो है समस्याएँ रहती हैं तो करीब करीब वही हम समझो कि हाई इस्कूल में थे तब की बात है यह जब हम पहली पहली बार तैरना सीखा दोस्तों के साथ में कुछ दिन उसके बाद में पिता जी के साथ में सीखा उसके बाद में जो है हम फ़िर जो है बड़े जो बड़े अच्छे अच्छे तैराक थे हमारे गाँव में ओ एक बार तालाब में चले जाते थे तो पता नहीं कितने राउन्ड तालाब के लगाते थे तो उनसे हमने पूछा आप कैसे ऐसे कर लेते हो क्या करते हो क्या नहीं करते हो तो उन्होंने बताया कि वह साँस को लेना पड़ता है रोकना पड़ता है और इसके अलावा सबसे ओ ज़रूरी बात है दिल को मज़बूत करना पड़ता है कि घबराइए नहीं और न जो और ज़्यादा गहराई में तभी जाइए जब आपको आप पूरी तरह से दिल मज़बूत हो पता लगा बहुत ज़्यादा गहराई में चले गए और आप आप आप न घबरा गए आपके हाथ पाँव चलना बंद हो जाऍं हो गया तब जो है आपका डूबने का डर रहता है वह वह गहरे पानी में ज़्यादा दूरी की गहराई में तभी जाइए जब आप पूर्ण रूप से सक्षम हो साँस रोकने में आपका दिल मज़बूत हो और हाथ पाँव चलाने की क्षमता भी हो तभी जो है गहरे दूर दूरी के पानी में जाना चाहिए तो हमने कहा ठीक है तो इसी तरह से हम थोड़े गहरे पानी में धीरे धीरे करके और रोज़ अभ्यास करने लगे तो इसी तरह से धीरे धीरे करके हमको तैराकी आई उसके बाद में एक गाँव पड़ता था दीदी का हमारे तो उनके गाँव जाने के पहले एक नदी पड़ती थी तो एक बार हम लोग गए दो लोग थे और वहाँ जो नज़दीक गाँव था वहाँ के भी सारे बच्चे आए हुए थे उसमें खेल कर रहे थे तैर रहे थे उसमें कर रहे थे तो वहाँ पर ओ गए तो वह लोग कहने लगे आओ हमारे साथ तुम खेलो और और तैर तुम तैरो तो हमने कहा कि ज़्यादा बढ़िया हम तैरना नहीं जानते हैं तो वह कहने लगे आओ हम सिखाएँगे तो हमने कहा नदी में हमने कभी नहीं तैरा है हम तो तालाब में सीखे हैं तालाब में थोड़ा बहुत तैर लेते है तो उसने कहा ठीक है आओ हम तुम तैर सिखाते हैं उसके सहारे गए वहाँ पर और उसने कहा ऐसे करो और यह जिस तरह धारा चल रही है उस तरफ को पहले तैरना सीखो उधर आसानी से इधर थे इधर हाथ करते रहो यह करते रहो धीरे धीरे किनारे पहुँच जाओ वही किया हमने फ़िर और फ़िर नदी के किनारे आराम से पहुँच गए इसी तरह से हमने तैरना सीखा